السلام علیکم بھائی ابھی حال ہی میں میں نے ایک ٹیکسی بک کری تھی شاہ جہاں پور سے دلی جانے کے لیے اب صحیح ٹیکسی مجھے بیس تاریخ کو چاہیے شاہ جہاں پور سے دلی جانے کے لیے کیا وہ خالی ہے جی خالی ہے وہ کر دیجیے پھر